उदालगुरि ओनसोलाव थानाय भैर'बखुन्द आरो बगामाथि बायदिफोर जायगायाव जोङो बेरायनानै गावनि गोसोनि गोजोन्नायखौ लानो हायो बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै जोङो गावनि गोसोनि सान्नाय आरो नुथाइफोरखौ नुनानै गावनि गोसोनि बे गोसोनिफ्राय रंजानाय मोन्नो हायो बगामाथियाव थांनानै बिनि जायगाफोरखौ बि नुनानै गोसोआ गोसोफ्राव गोजोन्नाय मोनो बेयाव थानाय मन्दिर बिफां लाइफां आरो हाजो दैसा बायदिफोरखौ नुनानै गोसो बोगथाबनाय मोनसे जायगा महरै जोङो मोन्नो हायो बि जायगानिफ्राय गोबां बायदिसिना जों नुनो मोनो सुबुंफोरनि दैबाना बायदि बोहैनाय सुबुंफोरनि गोबां सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे बेयाव थांनाय सुबुंफोर जेरै सोरबाया पिकनिक जानायनि मुङाव सोरबाया बेरायनायनि मुङाव आरो सोरबाया बगबानखौ खुलुमनायनि मुङाव थांनानै बेरायहैनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे बेबायदिनो भैर'बखुन्दफोर बायदि जायगायावबो गोबां मिथिंगायारि जेरै हाजो हाला दैमा आरो बिफां लाइफांफोरखौ नुनो मोन्नाय जायो बैफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो आरो माखासे सुबुंफोराबो बेफोरबायदि गोजोन्नायखौ लानो थाखाइ गोसो गुदुं जानो नांगौ मानो होनबा बेफोर जायगानिफ्रायबो जों गोबां गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो सासे खन्थाइगिरिया बेफोरनि मिथिंगा सावगारिफोरखौ नुनानै खन्थाइफोर सुजुनो हायो बेफोरनि दैमा दैसा बिफां लाइफांफोरखौ नुनानै गावनि गोसोनि सानस्रिजों माखासे समाइना खन्थाइफोर सोरजिनो हायो आरो लोगोसे बेयाव थानाय बाथौ सिजौ दङ बे सिजौआव थांनानै बा बे जायगायाव थांनानै जों बेयाव आफा इसोरखौ जों खुलुमनायनि मोनसे थानसालि दङ बेफोरखौ नुनानै जोङो गोसो गुदुं जानाया जोबोर गोनां मानो होनोब्ला बेयाव गोबां बायदिसिना नुथाइखौ नुनो मोनो मोजां गाज्रि गासैबो सुबुंफोरजों जों लोगो मोनज्लायो आरो लोगोसे बेयाव थांनानै बा गावनि गोसोनि रंजानायखौ लानो हायो बिनि थाखायनो माखासे थांफेरनो मोनै सुबुंफ्राबो बेयाव थांनानै गावनि गोसो गुदुं जानानै बेफोरबायदि जायगायाव बेरायहैनाया जोबोद गोनांथार आरो बेबायदिनो बेफोरावबो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो जेरै गुबुन जायगानि सुबुंफोरा फैनानै बेफोरबायदि जायगायावबो फैनानै बेरायफैनो बेराय बेरायफैनोया गोनां आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायावबो दावबायहैनानै गुबुननि समाइनाथिखौ जोङो नोजोर होनानै मोजां गावनि गोसोखौ गोजोन होना गोजोन होनाया जोबोद गोनां